हलो बिजली घर मां घरु ऑनलाइन मीटिंग घर में ऑनलाइन कमु कयां थी मुंहिंजी घर में मीटिंग आहे ऑनलाइन कमु कीअं कयां लाईट बंदि थी वेई आहे बिजली बंदि थी वेई आहे हींअर ई जल्दी चालू कयो मुंहिंजी न त मीटिंग कीअं थींदी बिजली बंदि आहे महिरबानी करे जल्दी चालू कयो बिजली जल्दी चालू कयो